रादाबनि बागै बुंनाया जाहैबाय जोङो निउस होननानै बुङो होनब्ला जोङो गोदोहाय पेपारल'सो मोनोमोन नाथाय जोङो पेपारखौ एसे एनै नायो मोन दानाथ' बिदि पेपारखौथ' बांद्राय माबाला इउस खालायला आरो मा होनोमोनलाय दानाथ' टि भि टि भि फ्रावबो जोङो बिदिनो दसे दसे नाययो आरो टि भि खौथ' जों नायनो सम मोना आरो जोङो नायो बिदिनो इउटुबफोरावबो नुयो जों निउस बिदिनो बर' रादाबफोर नायो एखमब्ला आरो बिदिनो गुबुन गुबुन निउस चेनेलाथ' मेरला दङ जोङोथ' नायनो सोलाबा आरो बेफोर बायदिआव जोंहाथ' थाबाय थानोबो हाया नाय नायाथ' बिदिनो इउटुबफोर नायो बिदिनो फेसबुकफोर एसे एनै नायला बायो आरो फेसबुकफ्राव नुयो फेसबुक सलायो एखमब्ला अवाट्सएपफ्राव बिदिनो सोरबा सोरबा माबा होननाय फोरखौ नायसै आरो निउस आथ' अनेख रोखोमनि दङ हारसा निउस बा बड' निउस बा बिदिनो इंलिश बा हिन्दी बेफोर बायदि मोनफा मोनफा रोखोमनि निउस रादाब थायो जोंथ' गोदोहाय नायोमोन पेपाराव बिदिनो राशि इरिखौसो नायोमोन जोङो बांसिनानो मा मा माबायो बेफोरखौथ' जों हमदांनो हाया आर नायनोबो रोङा जाहैबाय बारा दाथ' मबाइलनि जुग जाहैबाय मबाइलफ्रावनो गुबुन गुबुन बायदिसिना गासिबो नुजोबसै आरो बेफोर बायदिखौ दानियाथ' मबाइलनि जुग जाहैबाय नालाय दा गासिबो मबाइलावनो नुखासै बिदिनो निउस पेपार फरायग्राफ्रा फरायबाय मबाइलजों नायग्राफ्रा मबाइल नायबाय आरो बिदिनो मा बुंबावगोन आङो बेनो